जे में अपने लिखने दे प्रोसेस दी गल्ल करां ते एह् सारा मेरे मन उप्पर डिपैं डिपैंड करदा ऐ किते ना किते की जे मेरा मन करा दा अज्ज लिखने दा ते कदें कदें ते में तिन्न चार पंज छे पेज ई लिखी ओड़ां ते जे मेरा मन नेईं करा दा कुछ लिखने दा ते केईं बारी ते में इक लाईन बी निं लिखी पांदी शैल तरीके कन्नै क्योंकि में त्यार गै नेईं आं उस चीज आस्तै कि हां भाई एह् चीज में हून लिखां पैह्लें मेरा इस स्हाब दा स्हाब रैंह्दा कि हमें पैह्लें में लिखगी किसी चीज किताब लिखगी थोह्ड़ी जेही ओह् तिन्न चार पेज लिखगी ते उसी में लिखियै रक्खी ओड़गी में अपनी रेजमर्रा दी जिंदगी च इ'यां करदी जेल्लै में लिखना चाह्वां ते हां भाई इक में अपनी कताब रक्खी दी ऐ ओह्दे बिच्च में कुछ लिखदी आं ते फिर जेल्लै में ओह्दे बिच्च लिखेआ ओह्दे बाद में किते बाहर चली जन्नी आं किते पार्क पूर्क च किते बेहियै पैह्लें में सोचना कि हां भाई हून अग्गें केह् लिखां में ते जे में लिखेआ जेह्ड़ी चीज़ां में लिखियां ओह् स्हेई ऐ कि ओह् ठीक ऐ जेह्ड़ी बी में लिखी ऐ ओह् ठीक सैट बैठा दी ओह्दे उप्पर ते फिर में जेल्लै आना ते फिर न्हाई धोइयै फिर तूं कताब फड़ी लैनी ते फिर में दिक्खना कि हां इत्थें एह्कड़ी गलती ऐ ते में ओह् गलती में ठीक करनी अपनी फिर ओह्कड़ी गल्ती ठीक करियै ते सब तूं पैह्लें मेरी इक स्हेली ऐ ओह्दा नांऽ ऐ पारू ठीक ऐ ते ओह् उसी काफी शौंक ऐ उसी बड़ा शौंक ऐ कि कताबां पढ़ने दा उसी बी मेरे आंह्गर लिखने लूखने दा बड़ा शौंक ऐ ते जेल्लै बी में कुछ लिखदी आं में ओह्दे कोल जाइयै जरूर पुच्छनी आं कि हां भाई कि एह् ठीक लिखेआ कि में नेईं लिखेआ मेरी कु'त्थें गल्ती ते कु'त्थें नेईं गल्ती ते ओह् फ्ही बी जेल्लै ओह् लिखदी ते ओह् मीं सनांदी कि में कु'त्थें गलत आं ते कु'त्थें नेईं ते में बी उसी अपनी तरफूं सलाह् दिन्नी आं कि जियां जियां ओह् मिगी सलाह् दिंदी ते उयां में बी उसी सलाह् दिन्नी होन्नी आं ते जित्थें मेरी कोई गलती होंदी ते ओह् मीं सनाई दिंदी कि हां भाई इत्थें एह्कड़ी चीज़ मती शैल लग्गनी ते फिर में उसी स्हाब कन्नै उस राईटिंग च उस लखावट च उत्थें बदलाव करी लैन्नी कि हां भाई एह् इत्थें सेट नेईं बैठा दी ते आस्ता आस्ता फिर जेल्लै में ओह्दे कोला जियां सलाह् लैती ते ओह्दे बाद में उसी स्हाब कन्नै ओह्दे बिच्च अडजस्ट करियै चीज़ां कि कि'यां कु'त्थें केह् लिखना ऐ ओह्दे बाद इक रफ कताब च जियां में लिखे दा ऐ एह् चीज़ां ठीक ठूक करियै फिर में जेल्लै में ठीक करन लग्गी आं ना फिर बी में उस कताब च एह् लिखनी ओह् चीज़ फिर जेल्लै इक बारी पढ़ियै मिगी लगदा कि नेईं हून एह् चीज़ां ठीक ऐ हून एह्दे बिच्च कोई बदलाब दी जरूरत निं ऐ एह् सेट बैठा दी ऐ होर फिर में उसी अपनी ओह्कड़ी कताब च लिखना जेह्ड़ी जिद्धर में अपनी ओह् सारी शायरियां लिखी दियां जेह्ड़ी मेरे दिल गी छोंह्दियां सिर्फ शायरी निं बड़ी चीज़ां होंदियां इंसान दी जिंदगी जियां कोई कुछ आक्खना चांह्दा ऐ कोई कुसै दे दिल च गल्ल ऐ ओह् नेईं कह पांदा ते ओह् अपनी कताब च लिखदा ऐ ते ओह् ई में करदी आं थोह्ड़ा बौह्त अपने मन कन्नै लिखदी आं ते दिक्खनी आं कि एह् चीज़ कैसी लग्गा दी लोकां गी कनेही लग्गा दी में तिन्न चार लोक रक्खे दे जि'नैं गी शौंक ऐ पढ़ने दा जियां इक लिखने आह्ला इक उसी इक लिखने आह्ला गै समझी सकदा ऐ जां फिर इक पढ़ने आह्ला समझी सकदा ते उऐ में उन लोकां गी पैह्लें उंदे कोला पुच्छनी आं कि एह् चीज़ ठीक ऐ ते जे ओह् ठीक बोलन गे ते फिर में मीं शांति मिली जानी मेरे दिल गी सकून मिली जाना ते जे अगर उ'नैं गी थोह्ड़ी बी ओह्दे बिच्च गल्ती गूल्ती लगदी ते में इस चीज उप्पर जादै ध्यान देन लगदी क्योंकि इ'यां गै करी करियै बस में लिख लिखदी रौह्न्नी आं कदें लिखनी केईं बारी खराब बी होई जंदियां चीज़ां केईं बारी लिखन निं होंदा केईं बारी इन्ना लिखी लैना कि कोई स्हाब निं एह् सारा केईं बारी केह् होंदा साढ़े घर च इन्ना किश चला दा होंदा ऐ कि बंदे दा दमाग गै नेईं इक जगह खड़ोंदा ओह् लिखी निं पांदा कुछ ते केईं बारी बंदा सकून दी जगह बिच्च बैठियै बी किन्ना कुछ लिखी लैंदा ऐ ते जरूरी ऐ कि अपने तुस मन गी बिलकुल इ'यां साफ रक्खो जेल्लै तुस लिखन लग्गे ते अपना दमाग बिलकुल खा'ल्ली रक्खी ओड़ो ते जो थुआढ़े मन च अक्खर आ रहे जो बी थुआढ़े मन च शब्द आ रहे ओह् तुस इक कताब च लिखदे जाओ ते फिर जियां कि में थुआनूं सनाया थोह्ड़े देर बाद घूमो अग्गें पिच्छें जियां में करी आं ओह्दे तुस दिखगे ना ते तुसेंगी ओह्दे बिच्च साफ गलतियां लब्भन शुरू होई जानियां कि गलती केह्ड़ी ऐ होर ठीक केह् ऐ ते जिस बजह् कन्नै थुआनूं पता चली जाह्गा कि हां भाई एह् जेह्ड़ी चीज तुसें लिखी दी ऐ ठीक ऐ कि नेईं